जी मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ जहाँ मेरी दादा दादी चाचा चाची और मेरे पिता जी माता जी मेरे भाई बहन वहाँ सभी रहते हैं और हम सब एक ही जगह खाना बनाते हैं खाते हैं मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है दूसरा मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं दोस्त कम बनाती हूँ क्योंकि मैं मेरे परिवार के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करती हूँ तो दोस्त हैं मेरे कुछ दो चार दोस्त हैं जो मेरे विद्यालय में मेरे साथ पढ़ते थे तो वो मेरे दोस्त हैं दूसरा मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है